धियापुता सभकेँ भोरे उठि कऽ देखै हइ टी वी देखै हइ मोबाइल चलबै हइ तऽ मोटू पतलू देखै हइ धियापुतासभ मेला ठेलामे खिलौना लबै छै तऽ कहै हइ फुक्का कीनि दे पिपहू कीनि दे तऽ पिपहूकेँ खरीद दै छियै फुक्का कीनि दै छियै खायवला चीज रहै छै जिलेबी कचरी मुरही बड़ी ईसभ कहै हइ तऽ ईसभ कीनि दै छियै खायवला चीजसभ टी वी चलबै हइ तऽ मोटू पतलू चलबै हइ तऽ कार्टून चलबै हइ रामायण देखै हइ फिल्मी गाना सुनै हइ बच्चासभ देखै हइ धियापुतासभ मेला ठेला कहै चल घुमा दे फिरा दे देखा सुना दै छियै फुक्का कीन दे पिपहू कीन दे जिलेबी कीन दे मुड़ही कचरी बड़ी कीन दे ईसभ कीन दै छियै नाच उच इएह होइ छै तऽ कहै छै चल देख ले तब जैहेँ घर देखै छियै तब जा कऽ से धियापुता सभके मोन कनि ठीक रहै हइ तऽ धियापुता कहै छै हँ मम्मी चल आब सभ देख सुनि लेलियै चल आब खेल धूपि लेलियै हुल्लापर चढ़ा दे हुल्लापर झूलै हइ धियापुतासभ खेलौना खेलौना लेलक जे सभसँ खेलैत रहै छै धियापुतासभ